हलो जी मेम जी मेम मंगलम इलेक्ट्रोनिक्स से बात कर रहे हैं जी मेम बोलिए जी मेम कौन सा चाहिए कौन सा तार चाहिए हाँ हाँ हमारे यहाँ उपलब्ध है बहुत सारे वेरायटी में उपलब्ध है हमारे यहाँ तो आपको जो जो चाहिए वो मिल जाएगा हाँ हाँ नहीं होता है वेस्ट होता है वो नहीं इसमें सोट सर्किट की प्रॉब्लम नहीं होती है अच्छे से काम करता है ये और अच्छा होता है ये बाकि देखिए इसमें इसकी कवालिटी अच्छी है और कॉस्ट्ली भी है थोड़ा ये वो उसका रेट है मेम जैसे मीटर के हिसाब से लेंगे तो एक मीटर एक हजार का पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा महंगा है और अच्छा है आपने आपको कितना चाहिए आपको कितना चाहिए ठीक है आपको हम बताते हैं ठीक है आठ सौ लगा देंगे नहीं नहीं आप आप एक बार हमारी दुकान में एक बार आकर के विजिट कर लीजिए और पसंद कर लीजिए ऐसा है कि आपको और कोई दूसरा पसंद आ जाए यहाँ आकर के आपको अच्छे से और गाइडलाइन मिल जाएगी मैं एड्रेस आपको भेज देती हूँ इसी नंबर में तो आप आ

हाँ हाँ मैं लोकेशन भेज देती हूँ एड्रेस भेज देती हूँ ठीक धन्यवाद धन्यवाद भईया